हैलो मां हिकिड़ो ऑनलाइन तेलु ऑडर कयो हुओ जेॾीमहिल मां उहो तेलु ऑडर पई कयां त उन में लिखियलु हुओ इहो हणण सां तव्हांजा तव्हांजा वार ॾाढा कारा लंबा घना थी वेंदव ऐं वारनि जी खुशकी बि ख़तम थी वेंदव पर जेॾीमहिल मां उन तेल खे हणणु चालू कयो त मुंहिंजा वार अञा ॾाढा किरण लॻा ॾाढा रुखा थी विया ऐं खुशकी बि ॾाढी वधी वई मां हिन तेल सां ख़ुशि कोन थी